ہلو السّلام علیکم جی میں نویرا بول رہی ہوں میری بچی عائشہ آپ کی اسکول میں ٹویلتھ سی میں پڑھ رہی تو ہم لوگ چار دِنوں کے لیے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو اِس کے لیے لیو اپلیکیشن ڈالنا تھا اور ہم لوگ انڈیا میں اویلیبل نہیں رہیں گے آ ہم لوگ نیکسٹ ویک میں جا رہے ہیں ہم لوگوں کی جی جی جی چار دِنوں کے لیے جی اچھا تو اِس کی اِس کا ہم لوگ کیسے کمپنسینٹ کر سکتے ہیں مطلب کیونکہ اب فیزیکلی تو ہم لوگ اب مطلب عائشہ اویلیبل نہیں رہے گی تو کیا ہم لوگوں کو بعد میں دے سکتے ہیں اچھا تو کچھ لنک مِلے گا ہم لوگوں کو اگر اگر وہاں پر اور یہ اٹینڈینس کمپلسری ہے اچھا تو مطلب یہ بعد میں آنے کے بعد میں آپ سے کنٹیکٹ کروں یا ایڈمسٹریشن سے کنٹیکٹ کروں اچھا اور ابھی فی الحال مجھے کیا کرنا ہوگا سر مطلب میں آپ کو آفیسیئلی واٹسپ کے اُوپر انفام کر دوں اِس چیز کے بارے میں کہ چار دِنوں کی لیو چاہیے اوکے اچھا مطلب مجھے اُن کی کلاس ٹیچر کو اگر میں یہ واٹسپ پہ میسیج کروں تو یہ آفیسیئل ہو جائے گا یہ آفیسیئل مانا جائے گا یا پھر مجھے پرسنلی مجھے لیٹر دینا ہوگا اچھا ٹھیک ہے تو میں سر میں اُن سے میرے پاس عائشہ کے پاس نمبر ہے اُس کی کلاس ٹیچر کا تو میں اُس کے اوپر آفیسیئل لیٹر بھیج دیتی ہوں لیو کا اگر آپ اپنی طرف سے ٹیچر کو انفام کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی ٹھیک ہے شُکریہ ہاں او کے اللہ حافظ